हमरा सबके इलाकामे तऽ सब साधन यऽ ट्रेनके या चारि चक्का के दू चक्काके कहयके मतलब जे कार कार या स्कार्पियो जे भी चारि चक्का यऽ सब रिक्शा रिक्शो यऽ आओर आइ काल्हि तऽ इजी रिक्शा भए गेलै हइ ऑटो इजी रिक्शा सब उपलब्ध छै आओर बहुत रास छै बहुत रास छै आब तऽ बजारमे चलनाइ बुलनाय मश्किल भऽ जाइ छै अते रास साधन छै खाली हमरा सबके एखन तक हवाइ जहाजके सुपौलमे नहि भेल हइ सुपौल सहरसामे तऽ आऽ हालमे तऽ दरभंगोमे भए गेल हमहिं सब अइमे पछुआयल छी यातायातके साधनमे ईसब चीज यऽ आओर सब चीजके हमरा सबके साधन यऽ आऽ हँ